हलो छा तव्हां ओला ऑटो एजंसी मां पिया ॻाल्हायो जी भैया मां ओला ऑटो बुक कई हुई स्टेशन था स्टेशन खां वठी मूंखे ऑफ़िस वञिणो हुओ त मां बुक कई हुई त उहो ऑटो अञा आई नाहे जी जी उन्हनि चयो हुओ भई मां पहुतो आहियां पर अञा ताईं मूंखे त उहो नज़रु ई नथो अचे हुनखे लोकेशन बि न लोकेशन ते चवे थो मां पहुतो आहियां पर उहो अञा पहुतो ई नाहे ऐं इनकरे हा मूंखे ऑफ़िस लाइ बि लेट थी रही आहे ऐं हिन करे मां इअं तव्हांखे अर्ज़ु थी करां की तव्हां हीअं जेकी ओला आहे ऑटो हुनखे तव्हां कैंसिल करो ऐं मां पंहिंजी बि ओला ऑटो करे वञां थी छाकाणि त मुंहिंजी ॾाढी अर्जंट मीटिंग आहे मूंखे हुते पहुचणो ई आहे त महिरबानी करे तव्हां हुनखे कैंसिल करे छॾिजो मां पंहिंजी बि ओला ऑटो करे वञां थी जी